हमारे बैतुल क्षेत्र आस पास एक बालाजीपुरम नाम का एक मंदिर है जो की काफी अच्छा पर्यटक स्थल है धार्मिक स्थल है भी जहाँ पे वैसे तो साल भर ही लोगों का आना जाना लगा रहता है किंतु वहाँ पर जो की कुछ त्योहार होते हैं महाशिवरात्रि का पर्व होता है नये साल नया साल होता है उस मतलब ऐसे बड़े बड़े प्रोग्रामों में वहाँ पर काफ़ी अच्छी तरीके से मेला लगता है शिवरात्रि का जो पर्व होता है वहाँ पर बहुत लोगों का आना जाना लगा रहता है एक हमारे यहाँ पर बालाजीपुरम मंदिर है और एक दूसरा सोनाघाटी का भी मंदिर है जहाँ पर पहले सोना निकाला गया था ऐसा लोगों का मानना है इसलिए उस जगह का नाम सोनाघाटी रख दिया गया और वो एक पहाड़ी क्षेत्र है जहाँ पर महाशिवरात्री के पर्व पर काफ़ी भीड़ होती है वहाँ बहुत बड़ा मेला लगता है और वहाँ बहुत मज़ा लगता है जो की पर्यटक स्थल है और वो महाशिवरात्रि के टाइम ही होता है मार्च अप्रिल के समय में और दूसरा बालाजीपुरम मंदिर जो की साल भर खुला रहता है और वहाँ पर तो लोगों का आना जाना लगा ही रहता है क्योकि बालाजीपुर मंदिर को भारत का पाँचवा धाम भी कहते हैं